पेन का पॉजिटिव रिव्यु है कि पेन हमें पेन से हम किसी भी चीज़ को नोट कर लेते हैं जिससे हमको बहुत ही ज़्यादा समझने में आसानी होती है अगर कहीं भी शाइन करना हो तो हम पेन का उपयोग करते हैं और पेन एक छोटा सा चीज़ है जो हम कहीं भी आसानी से लेकर जा सकते हैं और और एक किसी भी चीज़ को याद करने के लिए हम पेन से लिख लेते हैं जो अगर हमको नहीं अच्छे से याद हो रहा है तो पेन अच्छे से पेन से लिखने पर हमको अच्छे से वह चीज़ याद हो जाता है और पढ़ाई के लिए हम सबसे ज़्यादा पेन का उपयोग करते हैं